बाइक बाइक एक ऐसा साधन है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी में कम से कम समय पे पहुँच सकते हैं इसको इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि आपको जब ज़्यादा दूर जाना रहता है तो आप बाइक से या गाड़ी से जा सकते हैं जिसके कारण आप कम से कम समय पे आपको जिस जगह जाना है वहाँ पहुँच सकती हैं तो इस इसके फायदे ये हैं कि कम समय पे आप अपनी जाने वाली जगह पे पहुँच जाते हैं और इसके कुछ नुकसान ये हैं कि बाइक चलाते समय कुछ पॉल्यूशन होता है धुँआ निकलता है जिससे वातावरण को ठेस पहुँचती है बाइक के नुकसान ये भी हैं कि बाइक आने वाले समय पे बाइक की कीमत बढ़ती जा रही है और आम आदमी बाइक ले ले तो सकता है लेकिन पेट्रोल उसमें डलाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगता है तो बाइक का फायदा ये है कि आप बाइक ले लिए हो तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाने से पहले भी आपको सोचना नई पड़ेगा क्योंकि आपके पास आपका खुद का साधन रहेगा बाइक तो वो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होएगी अगर आपको कहीं पे भी कितना भी दूर जाना है कितने भी दूरी का आपका सफर है आपको दो दिन तीन दिन भी लगेंगे लेकिन आप बाइक से पहुँच जाओगे अपने खुद के साधन से लेकिन बाइक के नुकसान भी हैं कि आपको अगर बाइक अच्छे से चलाते नहीं आती है और उसके कुछ नियम हैं कि आपको आप बाइक चलाते हो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए आप हेलमेट पहन के रखना चाहिए क्योंकि अगर आपका किसी भी बाइक चलाते हुए दौरान एक्सीडेंट होता है तो आपकी जान जाने का भी खतरा हो सकता है तो ये सब उसके नुकसान भी हैं और ये चीज़ें आपको याद रखते हुए कहीं सफर पे जाने से पहले सब चीज़ों को सोच के जाना पड़ता है कि आप लायसेंस रख के जाऍं आप हेलमेट पहन के जाऍं और आप जो बाइक आप लेके जा रहे हैं उसकी क्या कहते सर्विसिंग करा के जाऍं ताकि बाइक बीच रस्ते में बंद ना होए बाइक मैं काम कराने से पहले पूरा काम देख लें कि आप की बाइक सही है कि नई है जितना दूर आपको बाइक से जाना है वो बाइक उतना चल सकती है कि नई चल सकती है बाइक में कोई खराबी तो नहीं है और बाइक भी कई प्रकार की होती हैं तीन प्रकार की एक बाइक होती है बेसिक बाइक दूसरी बाइक होती है थोड़ी सी इस्पोर्ट्स बाइक और तीसरी बाइक होती है सुपर बाइक तो नॉर्मली जो यूज़ की जाती है लोगों के थ्रू वो बाइक होती है बेसिक बाइक वो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज देती है जिसके कारण आप कम पेट्रोल में भी ज़्यादा दूरी तक के जा सकते हैं इस्पोर्ट्स बाइक जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्पीड देती हैं और ताकि आप किसी भी जगह पे जल्दी पहुँच सकते हैं लेकिन वो पेट्रोल थोड़ा उसमें ज़्यादा लगता है और इस्पोर्ट्स बाइक वो होती हैं सुपर बाइक से जो इस्पोर्ट्स में के दौरान यूज़ की जाती हैं और वो बहुत तेज़ चलती हैं इसलिए उनको नॉर्मली शायद यूज़ करने नहीं मिलता है तो यही तीन प्रकार की बाइकें होती हैं और आपको कोई भी बाइक हो आपके पास आप उसके हमेशा ये देख के आपको वो करना पड़ता है यूज़ करना पड़ता है कि बाइक की जो वो है रेंज है वो आप जितनी दूर आप जाना चाहते हैं उतना वो चल सकती है कि नहीं चल सकती है उसे कगार में अभी बाइक है कि नई है कि वो जा सके उतनी दूर तो आप कहीं पे भी बाइक के साथ से जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें चेक करना पड़ता है यही बाइक की कुछ फायदे हैं और नुकसान हैं कि बाइक से फायदे ये हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सकते हैं कम से कम समय पे और नुकसान ये हैं कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है अगर आप बाइक अच्छे से नहीं चलाते हैं तो और जो नेचर है एन्वायर्नमेंट है उसको थोड़ा सा नुक्सान पहुँचता है बाइक चलाने से क्योंकि धुँआ बहुत होता है अगर आपकी बाइक की सही टाइम पे सर्विसिंग नहीं होती है तो तो यही कुछ बातें हैं बाइक के बारे में